आंनि जिउआव आं जोबोद खस्थ' मोन्दों खामानिनि बेलायाव बेबायदिनो आं जोंनि न'खराव बिदिनो खामानि दामानि मावाब्ला जों मोनजानो नागिरा जेरै जों दैज्लाङाव हालेवनांगौ हालेवनाय समाव बिराद खस्थ' मोनो जेरै आलि दाननांगौ आलि खोनांगौ हालेवनांगौ माइ हानांगौ जों जोबोद खस्थ' मोनबोयो दा बेफोरनो आरो जों बेल' नङा बिनि अनगायैबो खामायनांगौ हाजिरा हुजिरा मावहैनांगौ अबावबा थांनानै बिदिनो मालायनाव बाला रोगाहैनांगौ बाला रोगानानै जों मालायनि न'आव न' बानायहैनांगौ थिं देथाबनाय बिदिनो बिराद खस्थ' मोनबोबाय आरोखि बिराद खस्थ' बेफोरो आरो आरो जों जों खस्थ' मोनलांबावगोनखौ जों नुहुरखायो खस्थ' गैयाब्लाथ' बहा थाखा फैसा आरो उदै बुंनो दा बेखायनो खस्थ'सिना बेनो आरो हालेवनायानो बिराद खस्थ' लोगोसे थाखा खामायनाय गारि मटर सालायनायावबो खस्थ' जायो जों बयबो गावनि बोथिसे ओंखामनि थाखाय खस्थ'खौ जों खालामनांगौ खस्थ' खालामाबा जों उदैखौनो बुंनो नागिरा आरो जाय खस्थ' खालामगोन बेहानो माहाजोन थाखा फैसा गोनां जालांनोबो जोंहा जायो बेफोरखौ आरो